ना हें मात म्हाका खरें दिसना की समज तर आमकां कोणाकय कोणा कडेन एक बंधन घालपाचो आसा जाल्या आमी तेजें नक्षत्र ओर नखेत्रां हें पळोवन तांच्या कडेन उलोपाचें किद्याक नक्षत्रां किंवां नखेत्रां जें म्हणटा तें कशेंय आसूं एक मनीस कसो आसा तें नक्षत्रां कशीं सारकीं सांगूंक शकता अशें म्हजें म्हणणें आसा आतां समज तर आमकां कोणी एक बरो मनीस मेळ्ळो आनी ताका तो तो आमचो सामको बरो इश्ट आनी ताजी नक्षत्रां बरीं ना जाल्यार आमी अशें काय म्हणूंक शकना की तो मनीस बरो ना तो मे बी नासत बट तो आमच्या कडेन तरी बरो आसा आनी आमकां कसल्या त्रासान घालना जाल्यार सगलें बरें आसा न्ही ताज्या लागून तुमी जर नक्षत्रां किंवां नक्षत्रां पळोवन समज जर तुमी इश्टांक ना जाल्या कुटुंबां कडेन बंदन घालतात जाल्यार हें सामकेंच पाड